हूअं त मूंखे ऊंचाई खां कोई भउ न थींदो आहे पर मां इहे झूला जेके हूंदा आहिनि उने खे ॾिसी करे मूंखे अचानक सां ई मथो बि उनजो गोल गोल घुमंदा आहिनि जीअं त मुंहिंजो मथो बि तीअं ई गोल गोल घुमणु लॻंदो आहे मूंखे चक्कर अचणु लॻंदा आहिनि ऐं ॿियो त वरी ई पेट में बि अलाए छा थियणु लॻंदो आहे ऐं मुंहिंजे हथ पेर ॾकण लॻंदा आहिनि झूले में विहण ते मूंखे वरी उल्टियूं बि अचणु लॻंदियूं आहिनि मां बि कोशिश कंदी आहियां कि न थिए पर उनखां पोइ बि मूंखे ॾाढो भउ थींदो आहे झूले में विहण सां ॿियूं मां ऊचाई चढ़ी वठंदी आहियां मूंखे ॿियनि ऊचाइनि में भउ न थींदो आहे बसि मूंखे सिर्फ़ु भउ झूले मां ई थींदो आहे